अग्रवाल रेस्टोरेंट से बात हो रही है मेरी जी मैंने अभी अभी एक खाने का आदेश जिया दिया है जिसमें मैंने बटर पनीर दाल मखनी एक प्लेट पुलाव और छः बटर नान मंगवाई थीं जी आप मेरे इस आदेश को रद्द कर दीजिए जी अभी इस समय मैं अभी घर पर थी पर अभी मेरा ऑफिस से एक ना जरूरी काम आ गया है सर ने बुलाया है तो मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा तो मैं ये खाना हाँ जी मैं वैशाली नगर से बात कर रही हूँ जी वैशाली नगर से ही आदेश दिया था हाँ तो मैं अभी ये खाना ना आदेश नहीं ले पाऊंगी तो आप इस खाने को रद्द कर दीजिए है ना धन्यवाद